हा मां ईअं अहिड़ी प्रतियोगिता अहिड़ी एग्ज़िबिशन में पंहिंजी पैंटिंग्स ठाहे करे लॻायूं आहिनि कॉम्पिटिशन में बि पार्ट वरितो आहे चाहे हू स्कूल लेवल ते बि हो ऐं पोइ जॾहिं कॉलेज लेवल पहुतासीं तॾहिं जॾहिं क्लास जु वेंदा हुआसीं पेंटिंग जी त हुते सभु पाण में कॉम्पिटिशन कयो जेतिरा बि असां सिखण वारा हुआसीं उन्हनि जो कॉम्पिटीशन थींदो हो ऐं ॾाढो सुठो एक्स्पीरियंस रहियो आहे अनुभव रहियो आहे हमेशह ॿिए खां सुठो करण जी होड़ हूंदी हुई कि न मुंहिंजो सुठो के हुन जो सुठो उमिरि ई हेड़ी हुई हाणे असांखे ख़बर आहे जेको असां कयो आहे हू सुठो आहे बस हा न ॿियो कुझु बि करे असां जेको कयो आहे सभु सुठो ई कयो आहे हाणे त हीउ सोच थी वई आहे पर हा जॾहिं क्लास में वेंदा हुआसीं जॾहिं सिखंदा हुआसीं तॾहिं प्रतियोगिता जी भावना बि हुई कि न हुन खां सुठो करिणो आहे ऐं हीउ कयो आहे असां ऐं पंहिंजी एग्ज़िबिशन्स में बि पेंटिंग्स ॾिनियूं आहिनि